औ हेल्ल' औ औ आं बिबारियानो बुंदों ए फाननायालाय फानोमोन होनबा खबर सबर हाब मैगंआथ' दासान्दि नोगोद दाम गोसाथार माने दा सिजोनाव मैगंआनो ओरैबायदि दाम बारा बाराना बिदिनो टमेट' आलु बानलु भिन्दि सबाय बिमा बोथोर लायै बोथोर आरोखिना हाब बाजारआ बिदिनो आं दुइथासोनिफ्राय थांनाय जायो आरोखि सानसुनि ओंखाम जाखांनानै ए मैगंआथ' नाङो नांनाया नों फाननोबा फानफैनो हागोन माने दासान्दि मैगंनि जोबोर अभाब नालाय नै बोथोर गैयैनि थाखायनो टमेट'आनो ओरैबायदि ना फवासेआवनो साइथथाखा गाहाम जाबाय आरो बिदिनो आलुआथ' थ्रिस थाखा एसे बे मिदियामआवनो थायो मोनलायबायो नालाय हाब बानलुआथ' दाख्लैहाय साइथ थाखा फवा बावसोमोन दा एसे खमायबाय जा दामना बहलफ्रा बिदिनो फनसास थाखा केजि गाहाम आरोखिना एसे दाम दामआनो बोथोर सफैबा एसे खमायगोन खोमा नोंथाङा फानफैनो सान्दोंमोन नामा ए फानफैबानो जाबाय बिदिनोसै आंहालाय बांद्राय लसबो जाया आरोखिना लाभआथ' ना बिदिनो माने थायो थानाया माबा बिजिनेस हिसाबसो नालाय मोनथिलाय लाङा बेसेबां जिखुनु थायो आरोखि आं लस जाफेराखै दे दे दे दे मोजां सोंहरनायानो मोजां